जय झूलेलाल बैंक जे बारे में त पाण ॾिसूं त जेको बि पा कमु कयूं था तव्हां जो जेके बि बैंक जे कम में तव्हांखे छ जी जरूरत थी पए समाचार में ॾिसूं था त तव्हांखे खबर पए थी की भाई कहिड़ी बैंक वधे पई कहिड़ी बैंक उॾामी वञे थी ऐं कहिड़ी बैंक में कहिड़ा कहिड़ा ऑपशन आहिनि छा फ़ाइदा छा नुक़सानु उह् सभु इंटरनेट जे द्वारा तव्हांखे खबर पए ऐं इंटर्नेट में ॾिसण सां खबर पए थी की भाई कहिड़ा शेअर वधिया कहिड़ा घटिया ऐं उहे सभु समाचार द्वारा ख़बर पए थी समाचारनि में बि सुबूह खां वठी अगरि तव्हां सुबूह जो उथो था त चाहिं पी करे सिधो समाचार ॾिसूं था सम्मचार में हर हिकु शइ ॿुधाईंदा आहिनि नईं नईं एडवरटाइज़ ॿुधा़ईंदा आहिनि ऐं बैंकुनि जे बारे में छा थिए पियो उहो ॿुधाईंदा आहिनि ऐं तव्हांखे केतिरो लेन देन कीअं कॿो आहे उहो सभु ॿुधाईंदा आहिनि इंटर्नेट में बि तव्हांखे ख़बर पए थी की कहिड़ी नौकिरी सुठी आहे या किथे वञिजे किथे कमु कजे कहिड़ी जॻहियुनि ते आहिनि बैंकू उन सभु जे बारे में इंटरनेट में सुठी तरह सां ख़बर पए थी ऐं बाक़ी समाचार द्वारा बि तव्हांखे ख़बर पए थी की दुनियां में छा छा थिए पियो ऐं हर हिउ भूमिका जे बारे में तव्हंखे समाचार मां सुठी तरह सां खबरूं प्राप्त थियनि थियूं